अ हेल्ल' नोंथां अ बहा दं अ दे

अ अ बेनोथ' जादों दा समबो बारा गैला अ अ अ अ

बेखौथ' इसे सावरायनोबो नांगोन मोजाङै ओरैनोथ' दा पार हेद दुइस' दुइस'सो खांबानो जागोन बायदि नुहरो नुहरदों औ पार हेद स्टुदेन्ट ओमफ्राय बाजेट मोजां इसे खालामनानै लानांगोन अ

ओमफ्राय बाहाय नायफाम बावनांसिगोन इसे बाजेटखौ नायनानै मिलायद्रायाबा इसे बारायनांगोन जोङो दुइस'निफ्राय टिनस'सिम थामजौ रांसिम अ आलासिथ' नांगोन सासे औ आलासि नांगोन सासे बाहाय मोजां आलासि लाबोनोसै देग्लाय सोरखौ अ हायो बिदिजोंबो अ मोजां सोलिगोन औ मोजां जायो

अ अ अ सावरायनोसै खेबसे मोजांनो औ

अ अ दे गाबोन थांनोसै बाखि लोगोफोरखौबो खबर होदो अ अ दे जायखिजाया देग्लाय आरो मोजांसिन खालामनांगोन लै टिचार्स दे ना अ

औ अ अ अ दे दे जागोन दे अ दे